तशें विचारांत उत्तेजीत करपी पुस्तकां खूब आसात पयलीं भुरगेपणांत वाचिल्ले श्यामचे पुस्तक खूब मनाचेर प्रभाव करून गेले तशेंच गोने दांडेकराचे एक सिरीज आशिल्ली तिवूंय वाचिल्ली अशी कितलींच गोट्या सारके किंवां अशें कितलिशींच पुस्तकां अजूनी मनांचेक हे प्रभाव दवरून आसात मागीर हळू हळू जेन्ना वैचारीक साहित्याक हे करपाक तेन्ना साधना प्रकाशनान उजवाडायल्ले मागीर राजहंसान उजवाडायल्ली कितलीशींच पुस्तकां वाचना भितर आयली तशे एक दोन नावां सांगप कुस्तार जातले खुबश्या वाचन क्लबाक पुस्तकां वाचन वाचपाच्या क्लबाक जोडिल्लो आसा